हम बस कण्डक्टर बोल रहे हैं बोले कुमारखण्ड में बस पड़ाव की व्यवस्था कैसी है मतलब कि रहने का आने जाने का रा रोड सही है ना अरे आप हम तो बस वाले हैं हँ तो वही कण्डक्टर हमको वहाँ पर मतलब रास्ता कैसा है उधर के रोड की स्थिति कैसी है रोड अच्छा है या टूटा फूटा है आप बताइएगा ना हम तो आज नए आए हैं बस पर तो पता नहीं है

यह साफ सुथरा है ना साफ सुथरा है ना बस स्टैण्ड पर वहाँ हाँ हाँ हाँ यहाँ पर वहाँ पर बस पड़ाव में यात्री वहाँ पर ठहरते हैं रुकते हैं वहाँ पर अच्छा यह यह कुमारखण्ड जो है इसको बाज़ार बोला जाता है यह बाज़ार कैसा बाज़ार है बोले वहाँ पर पर बोले वहाँ पर बहुत बड़ा प्रखण्ड ब्लॉक है वहाँ पर सारी ग्राम पँचायत के आदमी आते हैं वहीं पर कुमारखण्ड में हाँ हाँ अच्छा और यह कोन अच्छा कौन कौन सा इधर इसमें कुमारखण्ड कौन कौन से ज़िले की बस आती है इधर में कौन कौन से रूट की बस आती है अररिया भागलपुर मुँगेर इस इस उधर की भी बस आती है यहाँ पर अच्छा हाँ हाँ पंजाब की पंजाब की भी बस यहाँ पर मिलती है वह हमको नहीं पता था

हाँ हाँ हाँ अच्छा यह यह यहाँ पर बस में बोले बस में पंखा नहीं लगा रहता है बहुत गर्मी पड़ती है बिहार में बस में पंखा उंखा नहीं लगा रहता है इधर सुने हैं कि इधर बस में बहुत बड़ी धाँधली होती है बहुत भीड़भाड़ करके चलते हैं यहाँ पर आदमी को एक की जगह दस बैठाकर चलते हैं पांच की जगह पन्द्रह बैठाकर चलते हैं बस में

अच्छा अब या अब यात्री को अब यात्री को परेशानी का सामना नहीं ना करना पड़ता है चलिए ठीक है धन्यवाद चलिए ठीक है धन्यवाद